हमें अपने राज्य समुदाय संस्कृति पहनावे कपड़े और आभूषण जैसे कि हमारे राज्य में राझा और आभूषण में जैसे कपड़े में कुर्ता और पैजामा पहनते थे और आभूषण में ताज मुकुट जिसको बोलते हैं मुकुट और गले में कान में कुंडल और गले में माला बहुत बड़ी बड़ी हार और हसली का जो पहले हसली बोलते थे आभूषण में वो पहनते थे और बड़े पैर में मोटा मोटा हसली और कड़ा और हमारे राजाओं का आभूषण यही था और कपड़े और हमारे क्षेत्र हमारे क्षेत्र में जैसे कि बुजुर्ग लोग कुर्ता पहन वो पहनते हैं कुर्ता पहनते हैं पैजामा पहनते हैं और बहुत बुजुर्ग तो जो पहले के बुजुर्ग हैं वो धोती भी पहनते हैं और हमारे गाँव के औरत धोती पहनती हैं और जैसे कि पहले वाले जो धोती पहनते जो जैसा समय के हिसाब से कभी कभी नाइटी वाइटी भी पहन लेती हैं और रही बात अलग अलग क्षेत्र की जैसे कि बिहार हुआ पटना हुआ गोरखपुर हुआ यहाँ तो ज़्यादातर दिन में कोई कोई पहन लेता है नहीं तो नाइटी के ही ज़्यादा यूज करते हैं हमारी संस्कृति हमारे गाँव की संस्कृति में अभी ऐसा नहीं है ज़्यादातर हमारे यहाँ संस्कृति जो है कपड़े से मतलब कि कपड़ा ही पहनते धोती ही पहनते हमारे गाँव के औरतें और ज़्यादातर नाइटी वाइटी का इस्तेमाल नहीं करते जैसे कि अभी शहर का हुआ इलाहाबाद सिटी का हुआ और ये गोरखपुर का हुआ या शहर में तो धोती भी पहनती हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हिसाब से पहनावा करते हैं और अब वो कपड़े पहनते हैं और गोरखपुर जैसे कि शहर में हुआ तो शहर में नाइटी का ज़्यादा यूज करते हैं और साड़ी वाड़ी का तो बहुत कम ही है जहां तक मैं देखा हूँ घूम के और मेरे हिसाब से साड़ी सही रहता है हमारी संस्कृति है साड़ी तो साड़ी ही पहनें अभी उसी को फोकस करें तो ज़्यादा सही है पुराने के वो